جی ہاں مجھے ابنِ صفی بہت زیادہ پسند ہیں اُن کی کتابوں میں سب سے زیادہ عمران سیریز اور فریدی اور حمیدی سیریز مجھے زیادہ پسند ہیں اُن کی زبان بے حد دل کش اور پُر لُطف ہے اُس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ تھکے تھکے اور بوجھل لمحات کے لیے اکسیر کا کام کرتی ہے اُن کے ناولوں کو پڑھنے کے بعد پست حوصلے بھی بلند ہو جاتے ہیں طبیعت خوش ہوتی ہے اور سکون کی دولت عطا ہوتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابنِ صفی اردو کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے ناول نگار ہیں اُن کا مطالعہ ہی نہیں بلکہ مشاہدہ بھی عمیق تھا وہ شاعری اور ادب کے ساتھ ساتھ تاریخ فلسفہ جنسیات اور سائنس کے بھی شناور تھے اُن کا یہ شعر مجھے بے حد پسند ہے جو کہہ گئے وہی ٹھہرا ہمارا فن جو کہہ نہ پائے نہ جانے وہ چیز کیا ہوتی اُن کی تحریر میں مجھے سب سے زیادہ یہ بات پسند ہے کہ وہ بڑے سے بڑا فلسفہ اپنے مزاحیہ کردار کے ساتھ بہت آسانی سے سمجھا دیتے ہیں ان کی تحریر پڑھ کر بے ساختہ ہنسی آ جاتی ہے اور انسان اپنے تمام غموں کو بھول جاتا ہے مجھے مصنف میں اُس کی باریک بینی پسند ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ بڑی سے بڑی بات کو آسان اور فہم انداز میں بیان کرنے والا ہونا چاہیے جو کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ جائے